हिक जनवरी ॿ हज़ार चोवीह ॿ फेब्रुआरी उणिवीह सौ नवें वीह सेप्टेम्बर उणिवीह सौ सतर उणिवीह ऑक्टोम्बर उणिवीह सौ एकासी एकवीह ऑक्टोम्बर ॿ हज़ार हिक